हैलो हां जी थुआढ़े कोल कोई कमरा ऐ एह् फैमिली रौह्नी साढ़ी अस कटरे दे आं हां हां अस ज्यादा निं ऐ दो बच्चे ते दो अस हां अच्छा नेईं कमरा होऐ किचन होऐ ओह् होऐ बाथरूम होऐ अच्छा कदूं तक औचे

अच्छा अवा ऐ बड्डा जां निक्का कमरा थुआढ़ा अच्छा ठीक ऐ दिक्खी लैगे फ्ही जेकर पसंद औग ते फ्ही गल्ल केह् रेंट रुंट कराया केह् ऐ हूं अच्छा अच्छा छे ज्हार छे ज्हार बड़ा ऐ चलो फ्ही दिक्खी लैङ अच्छा दिक्खी लैगे फ्ही आइयै दिक्खी लैगे साफ सुथरा कमरा लोड़दा चलो ठीक ऐ फ्ही

हां जी हां हां हां ठीक ऐ कोई निं कोई निं दिक्खी लैगे फ्ही करगी फोन कल तुसेंगी अच्छा